किसाननि खे गायूं भैसूं ॿकिरियुनि लाइ हिकु सुठी जॻहि खपे जंहिं में हू हवा पाणी सभु उन्हनि खे रोज़ाना नियमित रुप सां मिलंदी रहे हीअ किसाननि लाइ हिकु वॾी चुनौती थी साबितु थी करे हुन जी पशुअनि जी पस त्रसंस्कार सुविधा लाइ बि हुननि खे सुठी खुली जॻहि हवा वारी जंहिं में गायूं ॿकिरियुनि खे तनाव न महिसूसु थिए सुठी तरीक़े सां पंहिंजो खाइणु पीअणु शौचालय जी सुविधा उपलब्ध हुजेव किनि न हुजे के बीमारियुनि जो आवागमन न हुजे सवली जॻहि हुजे इहे किसान लाइ हिकु वॾी भारी चुनी चुनौती आहे इन करे किसाननि लाइ दैनिक जीवन ॾाढो भारी थी वियो आहे पाण सोचूं था की उन्हनि लाइ कुझु कान करिणो आहे सिर्फ़ु जानवरनि खे संभालिणो आहे पर जानवरनि खे संभालण लाइ ॾाढो कुझु करिणो थो पवे छो की हिकु त हू ॻाल्हाए नथा सघनि पंहिंजो दुखु दर्द ॿुधाए नथा सघनि असां खे शुरूआति में ई उन्हनि खे अहिड़ी जॻहि अहिड़ी सुविधाऊं कराइणु खपनि की हुननि के का बीमारी न अचे हुननि जे खाधे पीते में का नुक़सान न थिए डेली रुटीन सां हुननि खे दवाऊं नियमित टाईम सां मिलंदो रहे वसा जी मात्रा घटि न थिए प्रोटीन टाईम टू टाईम हुननि जे चारे में विझिणो खपे जेतिरो थी सघे सुकल चारे खां ताज़ो चारो खाइनि साओ गाहु खाइनि ऐं जीअं सोयाबीन फुल्का ई थी विया ही हिननि खे अन्न मिलंदो त हुनन सां बि हिन लाइ ॾाढो सवलो ऐं सुविधाजनक थी वेंदो हीअ असां आम इंसान नथा करे सघूं व हीउ चुनौती सिर्फ़ु किसान ई था पार करे सघनि वधि में वधि बीमारी थिए थी त पशु पालन विभाग खे असां कॉन्टेक्ट करे सघूं था ऐं उन्हनि खे ॿुधाए सघूं था यां तव्हां डाक्टर जी देख रेख में रही पशुअनि जो ध्यानु करे सघूं था की हाणे टाईम टू टाईम हुननि खे कहिड़ियूं दवाऊं असां खे ॾियणियूं आहिनि छाकाणि त वधीक बीमारी अचण खां पोइ उन्हनि जो इलाजु करणु मुश्किल थो थी वञे पोइ हू साहु छॾे थियूं ॾियनि इन्हनि में नन्ढी गांइ जा ॿचिड़ा ॿकिरीअ जा ॿचिड़ा भैसुनि भैसूं भैसुनि जा ॿच्चा वीचारा मरी था वञनि मुर्गी पालन कुकुड़ पालन हिन में बि असां खे ॾाढो ध्यानु रखणो आहे उन जॻहि ते बदबू न थियणु ॾियणी आहे छो की बदबू थियण सां आसे पासे वारे माण्हुनि खे बि बीमारी लॻंदी हिन बीमारियुनि सां जानवरनि जी बीमारी सां नन्ढे ॿारनि खे बि बीमारी थी थी सघे ऐं वातावरण ख़राबु थी थो सघे त इन सभीनि ॻाल्हियुनि जो असां खे ध्यानु रखी करे किसाननि जी मदद करिणी आहे असां खे ख़ुदि ॿाहिरि जेके गांयूं भैसूं गांयुनि जा ॿचिड़ा अचनि था हुननि जे खाधे पीते जो ध्यानु रखिणो आहे की हू किन्नी शयुनि जो सेवन न कनि साफ़ु सुथिरो भोजन खाइनि त असां जे शहर में बीमारियूं घटिजी वेंदियूं ऐं गांइ माता जो ख़ासि करे सुठे तरीक़ी सां असां सभिनीनि खे ध्यानु रखिणो आहे